میرا دوسرا پروڈکٹ کُرتی ہے جس کے بارے میں میں آج کچھ ایکسپریئنس پوزیٹیو اور نگیٹیو ایکسپریئنس شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا پوزیٹیو ایکسپریئنس یہ ہے کہ کُرتی کا فیبرک بہت اچھا ہے کاٹن کا فیبرک ہے جوکہ پہننے میں بہت آرام دہ ہوتا ہے اس کی سائز بھی بہت صحیح ہے کمفرٹیبل ہے جس کو پہننے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور کُرتی کا ڈزائن بھی بہت اچھا ہے جوکہ بہت خوبصورت دکھتا ہے اور اب میرا نگیٹیو ایکسپریئنس یہ ہے کہ کُرتی کے اندرونی حصے کی کچھ سلائی کم ہیں جوکہ دکھنے میں صحیح نہیں دکھتا اور دوسرا نگیٹیو ایکسپریئنس یہ ہے کہ کُرتی کا کلر کچھ کچھ حصوں میں چھٹا ہوا ہے اور دو تین دفع دھونے کے بعد اس کا کلر پھیکا پڑ جائے گا